कहाँ से बोल रहे हैं आप बाइक आपका कहाँ पे लगा हुआ था किस क्लर का बाइक था आपका ना कलर कलर क्या था बाइक का आपका बलैक कलर था और एच एफ़ डीलक्स तो एक काम कीजिए आप एच एफ़ डीलक्स था हौंडा साइन एस पी था तो गाड़ी का नंबर आपका क्या है जी बी आर जी बी आर जी सेवेन छब्बीस अठहत्तर हाँ तो एक काम कीजिए आप जो गाड़ी का तो आपका आर सी बूक लाइसेंस आपका और गाड़ी का इंसोरेंस भी ये सब सारा पेपर है

सारा पेपर है तो आप सारा पेपर जो है जिरॉक्स करवा कर के ठीक है और एक आवेदन लिखिए आवेदन लिखके थाना प्रभारी थाना प्रभारी के नाम से और उसपे जो अप्लीकेसन लिखे मेरा बाइक का कलर ये है मेरा गाड़ी का नंबर ये रहा और रात को मैंने यहाँ पार्क किया था और यहाँ से मेरा बाइक जो है चोरी हो गया है इसे और जी जी ये सब लेकर के आपको मेरे ऑफ़िस में आना होगा ये ट्रैफ़िक पुलीस का जो ऑफ़िस होता है ना वहाँ पे आप उसको ले कर के अड्रेस तो पता होगा आपको

हाँ तो ऐड्रेस उसी ऐड्रेस पे जो है आप जो है सारा पेपर लेकर के डॉक्यूमेंट लेकर के आइए और आपको जो है उसके बारे में बता दिया जाएगा अप्लीकेसन एक आवेदन लिख लीजिएगा थाना प्रभारी के नाम से हाँ उसमें बाइक का सारा ब्योरा जो होता है बाइक मेरा यहाँ इस कलर का था हौंडा साइन एस पी है नंबर ये रहा आज रात को इतने बजे मैंने लगा के रखा था जब सुबह मैंने देखा तो मेरा बाइक वहाँ पे नहीं था तो उसको ले गया के मुझे अपनी बाइक को जांच करने के लिए आप जाँच कीजिएगा जो वगैरह जो होता है जैसे कि आप बोलेंगे कि हाँ मेरा बाइक उस दिन मिल जाएगा वो सब लिखकर के आप दे दीजिए उसके बाद देखते हैं कि प्रक्रिया क्या जाता है उसपे मिल जाएगा आपका बाइक ये सर लगभग जो आपको जो है तो टाइम लगता है क्योंकि वो सारे उस एरिये के जो इंचार्ज होते हैं उसमें उसको दिया जाता है केस में छानबीन किया जाता है क्या है फिर वहाँ से जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी उसके बाद जो आपको बता दिया जाएगा और जो लोग जिसपे सस्पीयस जो आपको लगता है कि नहीं इस एरिया का जो बदमाश है जो कोई भी आपको अगर उसपे शक़ होता है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं पुलीस को हाँ इस आदमी पे मुझे शक़ है तो उस बारे में आप बताएँगे तो उससे पूछताछ किया जाएगा चाहे कहीं पे आपको वो लगता है कि नहीं ये जिसको आपको कोई लगता हो कि दुश्मनी हो या कोई भी हो सकता है वो भी ऐसा काम काम करवा सकता है तो उस पर आप बता सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसा किया गया है आप उसके बारे में उसको बताइए ठीक है हाँ हाँ आप सारा गाडी का पेपर ठीक है धन्यवाद